हॅलो हां सांग हय सांग कितें जालें मेघा

पळय आर्टसा भितर टिचर जावं शकता वा तूं लॉ लॉच्या हितूर आपलें करियर करपाक शकता मागीर सायन्सीन तुका कितें स्कोप आसा डॉक्टर नर्सिचें हितूर तूं वचपाक शकता फर्मासीस्ट आनी कॉमर्साच्या हितून तूं सगलें बिजनसीसचें रिगार्डींग अकाउंट बी तसलें पळोवपाक शकता म्हणजे माजे इस्पान किरें की जर तुका खंयच्यान आवड आसा जर तुका सायन्सीन आव आवड आसा जाल्यार तूं सायन्सान घेवपाक शकता कॉमर्सान जाल्यार कॉमर्सान आर्टसान जाल्या आर्टसान जर तुका कलेन म्हणल्यार डान्स बी तसले आवडटा जाल्यार तुका तसले तातुनूय करियर करूं शकता हय तूं म्हणजे तूं खंयच्या हितून प्रोग्रामीन पार्टिसीपेट करून मागीर हेका शिगमो बी जाता ताका तातून तूं पार्टिसीपेट करूं शकता फुगडी जशी किदें किदें कॉम्पिटीशन ऑरगनाइज जाता पळय तितून तूं भाग घेवपाक शकता जाय स्कुलान कॉलेजीत तसलें तूं यें करून मागीर फुडे फु़डे मागीर तुका मेळटा नू मार्ग वचपाक टिचर जावंक जाय जाल्यार तुका बीएड एन्ट्रंस दिवची पडटा ताज्या खातीर वाचन चड म्हत्वाचें म्हळ्या वाचनूय जाय मागीर तूं बी ए बी एड म्हणल्यार बी ए बी एड करता जाल्यार डायरेक्ट तुका बारावी जावन एप्लाय करचें पडटलें आनी जर तर तूं डायरेक्ट आफ्टर ग्रॅज्युएशन जर बी एड करपाक सोदता जाल्यार तेका दोन वर्साचो कोर्स करचो पट्टलो तितूर भितर तुका सगळें कशें लॅसन प्लॅन तयार करप तें एक शिकयता मागीर लॅसन कशें डिलीवर करप कशें शिकप तेंई आसता कॉलिजीन जर शिकोवक जाय जाल्यार तुका एम ए करचीं पडलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून मागीर तूं नॅट जर तुयें एग्झाम दिली जाल्यार तुका कॉलेजींतल्या फस्ट इयर सॅकॅड इयर तशें चान्स मेळटा शिकोपाक आनी तुका खंयचे सब खंयचे तुका सब्जॅकान आवड आसा जर कोंकणीन आवड आसा जॉग्रॉफीन आवड आसा जर तूं एक खंयचो सब्जॅक्ट घेवन तितून तूं करियर करपाक शक्ता एक खंयच्या सब्जॅकान आनी मागीर हय एम ए करपा खातीर गोवा युनिवर्सिटी एक कॉलेज आसा आनी एक केपे कॉलेज आसा कोंकणी खातीर दोन कॉलेजी आसा तशेंच मार्शेंलानूय खांडोळा कॉलेज आसा हय डॅम्पो कॉलेज आसा कोंकणी तुका फक्त गोवा युनिवर्सिटीन आनी केपें कॉलेजीन मेळटलें